बरें शिक्षण मेळच्या खातीर म्हजे आवय बापायन म्हाका शाळांत शारांत शाळेंत धाडलें आनी आमी गांवांत रावतात आनी शार आमकां उणेंच वीस किलॉ मिटर पयस पूण ल्हानपणी सावन पयस म्हाका शा शारांत शाळेंत शिकपाक वयचें पडलें दुसरें एक बरी सर्वीस मेळच्या खातीर आनी गोंयान फावो ते सर्विस्यो ना जाल्ल्यान म्हाका गोंया भायर शिकपाक वचूंक पडलें थंय हांवें दोन वर्सां हो म्हजो हो खर्च केलो आनी त्या उपरांत गोंयांत येवन म्हाका नोकरी फावो जाली हे दोन वर्सां भायर दुसऱ्या गांवान शिकताना जायते आडकळी म्हाका फुडें करच्यो पडल्यो मुखेल म्हणल्यार जेवणाची आडकोळ दुसऱ्या गांवान वचून जेवण खाणाचे खूब धांदळ जाता आमी जें हांगा जेवतात तें भरपूर चेंज जाल्ल्या कारणांत आमचें आंगाक कुडीक वो टा थोडो वेळ लागता दुसरें जेवण स्विकार करूंक दुसरें म्हणल्यार त्या लोकां मदीं रावपाक त्या लोकां मदीं भोंवपाक त्या लोकांची चाळ वोळखून घेवंक थोडो वेळ म्हाका लागलो दुसरी म्हणल्यार भाशा त्या लोकाची भाशा शिकून तांचे कडेन कशें उलोवप हेंवूय हांव लव लव थोड्या काळान शिकलें आनी थंय बी हांवें जायती फ्रँड्स केली